महिलाओं को रोजाना बहुत सारी मुश्किलों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है पहले महिलाओं को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी लेकिन आज के समय में महिलाओं को पढ़ने दिया जाता है नौकरी करने दिया जाता है घर से निकालने भी दिया जाता है लेकिन कुछ क्षेत्रों में आज भी ऐसा होता है कि महिलाओं को पढ़ना वर्जित है घर से बाहर निकालना वर्जित है उनको आज भी पर्दे में रहना पड़ता है बाल विवाह होते हैं और कहा जाता है कि अरे लड़कियों को पढ़ा के क्या मिलने वाला है उन्हें तो दूसरे के घर जा के चूल्हा चौकी ही करनी है ये तो गलत बात है और रही महिलाओं की सुरक्षा की बात तो ये भी गलत है महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं पहले तो घरों में होता था अब बाहर भी लोगों से हमको डर लगता है और बाहर के लोग तो ठीक ही हैं घर के अंदर ही कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देती है शारीरिक रूप की तकलीफ ही जरूरी नहीं होती कई बार मानसिक रूप की तकलीफ भी बहुत ज़्यादा ही हमको अंदर से तोड़ देती है इसीलिए महिलाएं बाहर भी सुरक्षित नहीं है और घर में भी सुरक्षित नहीं है और रही इस बात की बात कि लड़का और लड़कियों में समानता तो कुछ क्षेत्रों में समानता तो आ गई है लेकिन आज भी कुछ छेत्रों में जहां पे ये माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ घर के काम कर सकती हैं और कुछ नहीं वहाँ आज भी समानता नहीं आई है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में मानना ये है कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती बाहर नहीं निकल सकती अगर वो बाहर जाएंगी तो वो हाथ से निकल जाएंगी अपने मन की करेंगी ऐसा नहीं है उन लोगों को जब करना है तो करना है नहीं करना है तो नहीं करना है वो बाहर जाएँ या न जाएँ पढ़ाई लिखाई करें या ना करें आज भी पुराने जमाने के लोगों का कहना ये है कि लड़कियों को पढ़ा देते हैं इसीलिए आजकल वो बहुत गलत गलत काम करती हैं ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी लड़कियां भी अच्छे घर से अगर हैं तो वो कुछ गलत नहीं करेंगी वो तो उनकी संगति की बात है और संगति के साथ साथ कुछ माहौल की भी बात होती है और कुछ नजरिए की भी बात होती है इसीलिए कहा कह सकते हैं कि लड़की और लड़का समान होता है ये आपका नजरिया है कि आप कैसे देख रहे हैं और कैसे नहीं